دلی میں اہم سماجی اور ثقافتی گروہ بہت سارے ہیں اور وہ ریاست کے بھرپور ثقافتی میں حصہ لیتے رہتے ہیں جیسے کہ اردو زبان اور ثقافت کو محفوظ رکھنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے بہت سارے گروہ ہیں جو سالوں میں اردو زبان کے پروگرام کراتے رہتے ہیں اور اس کی نشر و اشاعت کرتے رہتے ہیں اسی طرح اردو کی طرح ہی جو دلی کی ایک ثقافت کھانے کو لے کر ہے کہ دلی کے کھانے جو بہت مشہور ہیں اس کے لیے بھی بہت سارے گروہ دلی میں کھانے کا پروگرام کرتے ہیں فوڈ بازار لگتا ہے جس میں طرح طرح کی کھانے لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور اس کو بڑھایا دیا جاتا ہے